बर'नि नखराव गोलाव जारिमिन थानाय थानाय दोरोंफोर दङ मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हिन्जावफोरा बिदिनो लामाफोराव बा सायाफोर लानानै जि सोंनाय ज' ज' बर' हिन्जावफोरा जि सों सोङो आरो नुयो बे बे बे बयबो फैलायनानै लिंलायनानै जि सोंनायनि गेजेरजों साहा लोंलायनाय गय जालायनाय बेफोरबादि दं आरो बर' बर'फोरनि माबायाव हारिमुवाव आरो बिदिनो बेल' नङा जि सोंनाय बा जि दानायनि अनगायैबो गोबां जारिमिनफोर दंबावो जेरै एम्फौ फिसिनाय बर' हिन्जावफोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौखौ फिसिबोदोंमोन जेरै हारसिङै लाया सोरबा सोरबा हारसिङैबो लायो ज' ज' लानानै बिदिनो इन्दि नागिरनाय खान्थाल बिलाइ नागिरनाय बायदि बायदि बिदिनो नागिरबोबाय थादोंमोन आरो आरो बर' आयजोफोरा गोदोनिफ्रायनो रोंखा राखा दानाय लुनाय एम्फौ फिसिनाय बायदिफ्राव गोरोंमोन आरो आरो बेफोरल' नङा गोदोनिफ्रायनो बैसागु बैसागुबो मागिबोदों बैसागु फालिबोदों न' न' हाबलायनानै ज' ज' गथ' गथाय बोराय बेन्थ' मोसाबोदों आरो बेफोरनि गेजेरजों बोसोर गोदानाव फुजा होनाय गिदिरखौ गिदिर मान होनाय उन्दैजों उन्दै बिदिनो अनलायबोनाय बेबादि गोबां हारिमुवारि जेन'बा जारिमिन दं आरो बर' समाजावबो आरो बेफोरखौ दाबो नुनो मोन्नाय जादों

बेबादिनो बर' हारिमुवाव गोबां बेबादि फालिबोनायखौ नुनो मोनदों ज' ज' रंजा बाजा खालामबोनाय नुनो मोनदों